جی ہاں ہمارے بہار میں عموماً غریب گھرانے سے لوگ رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سرکار کو ان کو ان کے علاج میں سرکار اسپتال بنایا لیکن وہاں پیسے زیادہ گھوس خوری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اچھی کوالٹی کی دوائی نہیں دے دیتے ہیں جس سے ہمیں پرائیویٹ اسپتال جانا پڑتا اور وہاں پہ وہاں پہ جا کے ہمیں بہت پیسے لگتے ہیں تو بہار سرکار کو کہیں نہ کہیں سرکاری اسپتال کی تھوڑی تھوڑا دھیان دینا چاہیے ان پہ بات کرنا چاہیے ان پہ آواز اٹھانا چاہیے جتنے بھی نیتا ہیں ان کو اچھی طریقے سے چلانا چاہیے ان کو چلائیں گے اچھی دوا دیں اچھی سب کچھ اچھی کاروائی اچھی کریں تو اور اگر نہیں تو اگر ہم پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو سرکار کو اس میں ہم جتنے بھی بہار سبھی غریب غریب واسی ہیں سبھی کسان ہیں تو ان کے پاس اتنا پیسے آئیں گے کہاں سے نہ ہی کوئی مہنگا زیادہ شروت ہے نہ ہی کوئی ای ہے تو سرکار کو اس میں اس کا ہاتھ دینا چاہیے اس پہ اس کا ساتھ دینا چاہیے پیسے دینے چاہیے ان کو علاج کروانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں بہار سرکار کو اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے اور ہم بہار سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی غریب ہیں اگر کوئی بیمار ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو پلیز آپ ان کا خیال رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایک نیتا کے ہوتے ایک ایک مکھیہ منتری کے ہوتے ہوئے آپ بہار کے تو آپ کو جنتا کا رکشا کرنا آپ کا حق بنتا ہے تو اگر اتنا نہیں تو آپ سرکاری اسپتالوں کو صحیح سے ایک بار نرکشن کر کے ان میں اچھی اچھی دوائیاں جس سے سبھی کو کوئی انفکیشن نہ پھیلے اچھی طرح کرائٹ ڈاکٹر اچھے اچھے وہاں پہ رہیں تاکہ ان سے کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو اچھے سے علاج کرے اور بہار سرکار سے میں یہی کہوں گا کہ اگر نہیں ہو یہ نہیں ہو پاتا تو سبھی کو جو بھی اتنے اگر زیادہ بیمار ہوں ان کو زیادہ خرچ ہوتے تو ان سبھی بہار واسی کسان ہیں غریب ہیں ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ کہاں سے اتنا پیسہ لا کے دے پائیں گے تو بہار سرکار کو ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے اور ان کو پیسہ دینا چاہیے میرا یہی بہار سرکار سے اپیل ہے